जय झूलेलाल जीअं त ॻोठनि में स्कूल हूंदा आहिनि ऐं शहरनि में बि स्कूल हूंदा आहिनि पर कुझु फ़र्क़ु आहिनि ॿिन्हिनि में ॻोठनि जे स्कूल में सुखु सुविधाऊं थोरियूं ॿारनि खे घटि मिलंदियूं आहिनि जीअं त शहर जे स्कूल में सुखु सुविधाऊं वधीक हूंदियूं आहिनि ॻोठनि जे स्कूल में फ़ाइदा बि आहिनि कि हुतांजे ॿारनि जी पढ़ाईअ लाइ कुझु रुपिया न वठिया वेंदा आहिनि उन्हनि खे मुफ़्त पढ़ाई ॾिनी वेंदी आहे ऐं शहरनि जे स्कूल में फ़ियूं जेके आहिनि उहे ॾाढियूं चोट चढ़ियल आहिनि शहरनि जे स्कूल में ॿारनि खे खेॾण जे लाइ क़िस्मे क़िस्मे जा रांदीका क़िस्मे क़िस्मे जूं नयूं नयूं उन्हनि खे तकनिकियूं उन्हनि खे ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ऐं ॻोठनि जे स्कूल में उहे ई पुराणी जेकी तेकनिक पढ़ाईअ जी हली रही आहे उहा ई हली रही आहे त शिक्षा शिक्षा हूंदी आहे जिते बि मिले पर जिते सुखु सुविधा खां मिलंदी आहे उते ॿार वधीक पढ़ण जो मज़ो वठंदा आहिनि